हॅलो हांव पद्मा भट काणकोण काजळकेर लोलये हांगच्यान उलयता हांवे जी तुमकां सोमाराक शिवराक जेवणाची ऑर्डर दिल्ली म्हाका ताचे बरोबर काटे चमचे आनी डिस्पोजीबल प्लेट्स कृपया धाडून दियात धन्यवाद